تعلیم ایجوکیشن یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس سے کسی بھی شخص کو چھٹکارا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تعلیم آج کی دور میں اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم اپنی دونوں آنکھوں کو کھولتے ہیں اور اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی سماج کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی ملک یا کوئی تنظیم یا اسی طرح کی کوئی بھی آرگنائزیشن اگر وہ سکسیز ہے اگر وہ کامیاب ہے اور اس دنیا میں سرخرو ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے پاس اگر طاقت ہے تو وہ تعلیم کی طاقت ہے تعلیم یقیناً سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے ضرورت ہے کیونکہ تعلیم ہم پھر اس لیے حاصل نہ کریں کہ ہم اس کے ذریعے روزگار حاصل کر لیں یا تعلیم صرف سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے بلکہ تعلیم سے ہمارا ذہن و دماغ روشن ہوتا ہے ہمارا مستقبل روشن ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے دماغ کے دریچے کھلتے ہیں کہ تعلیم کتنی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی سماج یا سوسائٹی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے ترقی کی راہ پر لے کر چلنا ہے تو ہمارے لیے اور ہماری سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے یہ نہایت ضروری بلکہ لازم ہے کہ وہ تعلیم سے قوم کو آراستہ و پیراستہ کرے اور تعلیم کی طرف تعلیم کو اپنا مشن بنائے تعلیم کو بنا مشن بنائے ہم کسی بھی جگہ پہ نہ ہم اپنے گھر میں کامیاب ہیں نہ ہم اپنے سماج میں کامیاب ہیں نہ ہم کسی کمیونٹی میں ہماری کوئی پہچان ہے نہ کوئی ہماری آئیڈینٹیٹی ہوگی لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کو اپنا اپنے جان سے بھی پیارا سمجھیں اور تعلیم صرف سرٹیفکیٹ کا نام نہیں بلکہ تعلیم آپ کے سوچنے سمجھنے اور فکری قوتوں کو جِلا بخشتا ہے اور آپ کے تمام صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے لہٰذا تعلیم ہم سب کے لیے ایک نہایت اہم اور نہایت لازمی جزء ہے